हिकु सौ पंजाहु सत लख अरिड़हं हज़ार ॿ सौ पंद्रहं हिकु लखु वीह हज़ार पंज सौ टीह पंजाहु हज़ार छह सौ सतरि ॿ हज़ार टे सौ सोरहं